पाबनि कैसे मनायल जाइ छै जैसे पर्व भेलै पर्व भेलै तऽ एक मतलब सभ परिवार मिलि कऽ हम पावनि करै छियै जैसे छठि पूजा होइ गेलै छठि पूजा होइ गेलै तऽ सबके सभ परिवार मिलि कऽ करै छियै सभ परिवार केलिए सभहीँके पावनि छिकै किएक एगो पर्सनल तऽ नहि छिकै तऽ हाथसँ जैसे पावनि करै छी बनबै छियै तऽ ओ कयलाके बाद जैसे होलै सभ छठि पर्व आइ गेलखिन तऽ ओकरा लिए गहूम घर अङ्गना साफ सफाइ करै छियै बरतन सभ साफसँ धोइ छियै पाबनि केलियै पूजापाठवला बरतन अलग रखै छियै जेकि ईसभ मीट मछली नहि सटि सकैत छिकै ओ हमर बरतन अलग रहतै पूजापाठ के लिए तऽ घर अङ्गना गोबरसँ निपलहुँ पोतलहुँ सभचीज कयलहुँ अच्छासँ धो माँजि कऽ सभचीज फेर नहाइ खाना होइ नहाइ खाइ दिन जाहि दिन जे दिन नहाइ खाइ छथिन ओहिदिना हुआँ रहि कऽ ना नीप पोति कऽ लोक छत धोअइ छै कपड़ा साफ करै छै अच्छासँ सारा मतलब कोइ भी अच्छा आखर कपड़ा रहै छिकै तऽ ओहिपर गहुम कुटि कऽ धोइ कऽ कूटै छै गहुमके लोक ओखड़ीसँ कुटि कऽ अपन छतपर सुखबै छिकै तऽ फेर गेल मीलपर मीलपर आटा पिसा कऽ लऽ आनै छिकै तब सभचीज होलै तेल उल जतेक होलै सभचीज कीनि कऽ लाबै छिकै आ लाए कऽ तब पूड़ी पकबै छिकै पूड़ी पकाए कऽ जेतना सूप होलै ओसभ सजा उजा कऽ तब घाट बनै छिकै हाथ उठै खातिर लए तऽ तब घाटपर गयलहुँ सभदिन सभ अपन परिवार मिलि कऽ तब ओहाँ मतलब छठि मैयाके अर्घ्य लोक दै छिकै हाथपर ओहिपर पूड़ीसभ सजा देलहुँ शाममे सिन्दूर करि कऽ पूड़ी सजाइ देलहुँ आ पाबनि सभचीज लए जाइ छै ओहिमे हो जाइ छै ओ बैसक्खा पाबनि जे कहै छियै बैसक्खा पाबनि रविआही भेलै तऽ ओ बैसक्खो पाबनिमे अपना परिवार मिलि कऽ सभचीज करै छियै घरमे पूड़ी भेल ठकुआ होलै जे ठकुआ उकुआ सभचीज सभचीज ओहिमे डालि उलि कऽ कट्टुक उट्टुक जतेक होइ छै सभ डालि कऽ बनबै छियै आ बनाइ कऽ सूप तैयारी करि कऽ ओहोमे घाट बनै छिकै घाट बनै छिकै तऽ ओहोमे मतलब जे पाबनि करै छथिन हुनका सभचीज तैयारी करि कऽ ओहो जाइ छथिन ओहिमे पानिमे घाटमे घुसै छथिन तऽ ओहाँ अर्घ्य मिलै छिकै हुआँ बारह बजे अर्घ्य अर्घ्य पड़ि कऽ पूजापाठ करि कऽ खतम हो जाइ छिकै पाबनि होइ गेलै आरो चौरचन्दा चौरचन्दा पाबनिमे ओहोमे ओनहिते होइ छिकै ओहोमे सभचीज कयल जाइ छिकै गहुम धोआ कूटी पूड़ी ठकुआ सभचीज बनै छिकै ओकरा हम बनाइ उनाइ कऽ ओहोमे मतलब खूब सजा उजा कऽ ओकरामे हो जाइ छै कि की जे एगो कोही जे कहै छिकै मट्टीके बरतन ओ मट्टीके बरतन ओकरामे कीनल जाइ छिकै दूध लै छिकै लोक दूध औंट कऽ ओकरामे ओ बनबै दूधकेँ जमबै छिकै दहीकेँ जमाइ उमाइ कऽ तब ओकरा छाँछी कहल जाइ छिकै ओ छाँछीसँ हाथ उठै छिकै ओकरा भी हाथ उठबै छिकै लोक पूजापाठ करै छिकै पाँच बजे छओ बजे शाममे किरण डुबानीपर सभचीज करै छिकै पूजापाठ अइसे भी कयल जाइ छिकै आ जैसे व्रतमे भए गेलै हन सोमवारी बेर होइ गेलै ओहो सभमे सभचीज लोक व्रत करि सकै छिकै इसभ अपना परिवारक छिकै परिवार अपना व्रत सभ रखै छिकै आ व्रत करै छिकै